हाँ हाँ मैं साँई होटल से बोल रही हूँ क्या क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी अच्छा हाँ हो जाएँगे रूम बुक आपको किस तरीके की रूम चाहिए हमारे यहाँ नॉन ए सी और ए सी दोनों रूम हैं और आपको कितने दिन के लिए रूम चाहिए यह नॉन ए सी का प्राइस नौ सौ रुपये है यह पर डे का और अगर मैं ए सी का बात करूँ तो उसका प्राइस टू थाउजेंड रुपीज़ पर डे है जी तो आप आपको पूरी फेसलिटीज़ दी जाएँगी रूम में आपका रूम पूरा क्लीनअप किया जाएगा सुबह और शाम को भी और पर आपको अपना रूम रूम की फेस्लिटीज़ पूरी प्रोवाइड की जाएगी आपको लंच भी प्रोवाइड किया जाएगा और रूम में आपको सारी फेस्लिटीज़ से लेकर लाइट से लेकर कर्टेन से लेकर सारी चीज़ें बेड से लेकर प्रॉपर मिलेगी और हमारे होटल में आपको गार्डन की भी फेसिलिटी मिलेगी रूम के साथ में और आपको पार्किंग फेसिलिटी भी मिलेगी तो आप बता सकते हैं कि आप कब रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जी भोपाल में लेक व्यू के पास में ही है

आपकी सारी डिटेल्स मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सऐप कर दीजिए आपकी और आपकी फ्रेंड की डिटेल्स आधार कार्ड नंबर्स से लेकर के सारे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ वैगैरह आप मुझे भेज दीजिए इस नंबर पर पेमेंट दोनों मोड से हो सकती हैं मैम आप आप किस तरीके से करना चाहती हैं ठीक है ऑनलाइन पेमेंट आप कर दीजिए मैं पहले आपका रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ फिर मैं आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सअप कर दूँगी हाँ हाँ इसी नंबर पर वह पेमेंट करनी है हाँ जी मैम बोलिए आपका नाम और आपकी फ्रेंड का नाम ठीक है थैंक यू